अस गल्ल करने आं दौड़ लानै पर जियां कि दौड़ लाना असें बोह्त मीं बोह्त पसंद ऐ जियां कि में दौड़ लान जंदा रेहा अपनी ब्हेड़ी आह्ले रोड पर जेह्ड़े साढ़ा ब्हेड़ी आह्ला रोड ऐ इ'यां मतलब इक सिड़क ऐ अच्छी मतलब उत्थै गड्डियां थोह्ड़ियां घट्ट चलदियां ओह्दे कारण में उद्धर जंदा रेहा दौड़ लाना साढ़ी जिंदगी च बड़ा जरूरी ऐ जियां कि कोई मोटा बंदा ऐ उस्सी दौड़ लाना बड़ा जरूरी ऐ दौड़ लाना लाने कन्नै जेह्ड़ी साढ़ी कोई बी मैंटली हैल्थ जेह्ड़ी मैंटली हैल्थ होऐ भा फिजीकल फिटनैस जेह्ड़ी बी होऐ मतलब अपनी सेह्त सेह्त आस्तै बोह्त जरूरी ऐ जेह्ड़ी दौड़ लाना ऐ में अपनी दौड़ मतलब में ते अपने में ते बस अपने मेरा जेह्ड़ा मकसद हा मतलब जेह्ड़ा में अग्निवीर च होना चांह्दा हा मतलब अग्निवीर च होना चांह्दा हा ओह्दे आस्तै में दौड़ लांदा रेहा मतलब साढ़े इत्थै पंताल ऐ इक मतलब पिंड ऐ में अपनी ब्हेड़ी मतलब अपने पिंड तों स्टार्ट करदा हा उत्थै पंताल तक दौड़दा जंदा हा ते फिर उद्धरा औंदा बी ऐ हा बापस जेह्दे कारण मेरी मीं बोह्त पसीना औंदा हा पसीना औना बोह्त जरूरी ऐ क्योंकि पसीना अगर नेईं आग बंदे गी ते बंदा मतलब कोई बोह्त बमारियें मतलब बोह्त बमारियां होई सकदियां उस्सी कुछ बी होई सकदा अगर बंदे गी पसीना नेईं आवै जियां कि मोटो मोटे बंदे होंदे एह् दौड़ नेईं लांदे अगर एह् दौड़ नेईं लांदे ते फिर इनें गी बमारियां होंदियां मुट्टे आदमियें गी अगर मुट्टा बंदा अगर दौड़ लावै ते अगर मुट्टा बंदा दौड़ लावै ना ते एह् पतला होई सकदा क्योंकि एह्दे नै इंदा पसीना निकलना पसीने च गै फैट होंदा फैट जेह्ड़ा बाहर आंदा ते साढ़े आस्तै दौड़ लाना बड़ा जरूरी ऐ अगर तुस दौड़ नेईं लाग्गे ते तुस अगर तुस दौड़ नेईं लाग्गे ते बैठी रौह्गे ते तुस कुछ खंदे रौह्गे ते तुसें मोट्टा होई जाना दौड़ लाना बोह्त जरूरी ऐ ते साढ़े आस्तै दौड़ साढ़ी इक जिंदगी दा पार्ट ऐ मतलब अगर तुसें कुदै बी जाना दौड़ियै जाई सकने तुस कुदै बी मतलब तुसें अगर जल्दी ऐ तुस दौड़ियै जाई सकने पर अगर तुस आक्खा ने ऐ भला ओह् नेईं अगर तुसें दौड़ नेईं लानी ते ओह् तुसें गी मतलब बड़ी बमारियां होई सकदियां ओह्दे कारण ओह् थुआढ़े च अगर दौड़ लागे कुछ खेल्लगे तां गै तां गै थुआढ़ी जिंदगी ओह् होई सकदी सफल होई सकदी वर्ना नेईं वर्ना नेईं वर्ना तुहें मतलब बड़ी बमारियें दा शकार होई सकने जेह्ड़ी कि तुसें गी खतरनाक खतरनाक बीमारी कोई फीवर कोई बी मतलब टाईडफाईड कुछ बी कोई खतरनाक खतरनाक बमारी होई सकदी क्योंकि मोट्टे बंदे गी बमारियां बड़ी जल्दी लग्गी जंदियां ते इस्सै कारण में आखना दौड़ लाना बड़ा जरूरी ऐ ते दौड़ दौड़ जेह्ड़ा अगर अगर बंदा दौड़दा रेहा ते उस्सी